ہمارے مظفر نگر میں کچھ خیراتی جو خیراتی ادارے ادارے ہیں وہ کافی ہیں جیسے جس میں کچھ سنگٹھن کام کر رہے ہیں بے گھر پریواروں کی استھتی کیا ہے اس کے لیے جیسے جمیعۃ علمائے ہند ہے ایک اس میں کام یہ ہے اس کا کہ لوگوں کی جو ہوتا ہے مدد کرنا راحت کے لیے کیمپ لگائے جاتے ہیں ایجوکیشن کے لیے پنرواس کے لیے پھر سمرتھن چھیتر ہوتے ہیں جیسے کسی کی لوگوں کی مدد کرنا اور کچھ ایسے ہیں جیسے تنظیم راحت انسانیت میڈیکل کیمپ وغیرہ دوائیوں کی آپورتی غریبوں کا کھانا کپڑا مہیا کرنا اور سواستھ آپدا راحت پھر ٹیچرس سیلف کیئر ٹیم ہے جو بچے ہوتے ہیں دیونگت سکشکوں کے پریواروں کی آرتھک سہایتا اور سکشکوں میں سامودائک ایکتا اور بھروسہ اور بہت سے سیلف کیئر ٹیم ہوتی ہیں اور آم ٹرسٹ کچھ چیریٹیبل ٹرسٹ کے چھیتر ہیں جیسے ایگریکلچر اینڈر رولر ڈولپمنٹ ٹرسٹ کا ہے ایجوکیشنل ٹرسٹ ہوتے ہیں اسکول جیسے مدرسے کوچنگ سینٹر چلاتے ہیں اسکالرشپ دیتے ہیں پھر چیریٹیبل ٹرسٹ ہیں جیسے کھانا کپڑے اور ٹریٹمنٹ میں راحت مل جاتی ہے ان سے مدد مل جاتی ہے اور جن کے ماں باپ نہیں ہوتے ایسے بچوں کو اور بیواؤں عورتوں کو بھی وہ ملتی ہے وہاں پر پینشن وغیرہ ملتی ہے اور ان کا خیال بھی رکھا جاتا ہے پھر رولر ڈولپمنٹ ٹرسٹ ہوتا ہے جیسے سڑکیں وغیرہ ہو گئے ٹوائلیٹ وغیرہ الیکٹرک ان سب کا ان سب کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہوتا ہے کسانوں کو کسانوں کو بیج وغیرہ دینا یہ سب اور جیسے بے گھر پریوار ہوتے ہیں فیملی ہوتی ہے ان میں ان میں جو بڑھ رہی ہے مطلب جنسنکھیا بڑھ رہی ہے ان کی سمسیا کا سمادھان کرتے ہیں اور غریبی تنگی آپدائیں شہریکرن کی وجہ سے گھروں میں جو بٹوارے ہو گئے ان کا اور جیسے کی نئے سنگٹھن ہیں جس میں راحت سیوا جاتی دھرم سے اوپر اٹھ کر دی جاتی ہیں شکشا اور روزگار دیا جا رہا ہے بچوں کو یواؤں کو شکشا سے جوڑنا اور گاؤں میں سدھار کیے جا رہے ہیں مانوتا کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے مظفر نگر میں ویسے تو کئی سنگٹھن جو ہیں وہ ڈھنگ سے سب سے کمزور ورگوں کے لیے کام کر رہے ہیں ان کے جیسے کام کے لیے روزگار کے لیے ان کی ایجوکیشن کے لیے ان کی ہیلتھ کے لیے ان کی ہیوومینٹی کیئر کے لیے جی مضبوطی سے بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں